अह खोनादों आङो अह आङो गस्ला बायनो नागिदोंमोन ओह माबा गस्लाफोरा मोजां दंना गैया बेनिफ्राय अह

गस्लाखौ

बेनिफ्राय आरो थिन हाजारसोनि गांब्रै गांबासो नांगोन हले

अह ओमफ्राय कालारखौ आरो माबा गोसोमबो नांगोन बेनिफ्राय आरो गुफुर नांगोन ओमफ्राय आरो गोजा नांगोन

ओमफ्राय आरो ओह है फक्रम थालायनाय नांगोन दे गस्लाखौ ओह ओमफ्राय दा गस्लाखौ आरो माबानानै लायसिगौ र' आं नोंनिफ्राय अह आङो सम मोनबानो ला माबा सम मोनबानो लांफैसिगौ र' सम मोनबा ओह

र' आंबो फैसाखौबो लायनो माबा जाथ'वाखैना बेंकआव फैसा लायनानैसो लायनांगोन नोंनाव एह बिदिबा जागोन बाखि हरगोन नोङो अह अह बाखि हरोबा लायनो थांगोन दे उम दा आरो आं सम लाना थांसिगोन गस्लाखौ लायनो हो नांगौमोन र' दा आरो दख'नाफोर दंना गैया अह आग'र गुबै नांगोन बेनिफ्राय आरो बिदन नांगौ ओमफ्राय रलेक्सनिबो नांगोन र' औ अह लायनो थांगोन दे उम आंबो फैसाखौ बखसिगोन दे